पैह्लैं ते मिगी इस पूजा मतलव इ'यां भगवान उप्पर कोई बिश्वास निं हा किश बी निं मिगी बीश्वास ई निं होंदा अ'ऊं सोचदी ही लोक इ'यां नै डरामे करदे इ'यां नै करदे इन किश निं होंदा ऐ भगवान होंदे गै निं हैन पर थोह्ड़े दिनें बाद च मिकी इ'यां रिलाईज होया कि नेईं अगर अस दिला हा मनचै अस इ'यां इन्दे आस्से ध्यान देचै तां एह् साढ़ी बड़ी मदद करदे जिसलै बी कोई बड़ी परेशानी होंदी दिले सकून निं होंदा इ'यां बहुत परेशान होंन्ने उसलै बस इंदे बारे सोचनी ते दिले च इन्ना सकून मिलदा बड़ियां हारियां परेशानियां इ'यां गायब होइंदियां कोई पता निं चलदा पूजा पाठ असैं इयै सिक्खेआ और अस